हलो अं वैष्णो होटल अं मां न भारती ॻाल्हाए रही आहियां हा सर मां न तव्हांखे थोरी देरि पहिरीं हिकु ऑडर ॾिनो हुयो जंहिंमें आहे न बटर पनीर अं वेज सिक्स्टी फाइव चार रोटियूं ऐं राइस हुया त उन ऑडर सां गॾु न मूंखे थोरो अञा न ऐड कराइणो आहे ऑडर छाकाणि त ॿ महिमान वधी विया आहिनि ऐं ॿ महिना वधीक ॿ महिमान वधीक अचिणा आहिनि मुंहिंजे घर में इनकरे तव्हां बटर पनीर जी क्वांटीटी थोरी वधायो मां तव्हांखे पाव बटर पनीर चयो हुयो हाणे तव्हां ॾेढि पाव कयो मां तव्हांखे चार रोटियूं चई हुयूं त हुननि रोटियुनि जी तयूं हाणे तव्हां छह रोटियूं करे छॾियो ऐं प्लस इनखां अलावा न तव्हां थोरी चटिणी ग्रीन कलर जी चटिणी जेकी हूंदी आहे ऐं शेजवान चटिणी बसरु ऐं थोरो सलाड उहो थोरो तव्हां एक्स्ट्रा उनमें मूंखे विझी ॾींदा त वधीक सुठो तव्हांजा थैंक्यू ऐं प्लस इहो ऑडर न थोरो जल्दी मोकिलींदा छाकाणि त महिमाननि जो अचणु जो टाइम थी वियो आहे बस उहे पंजें मिन्टें में अची रहिया आहिनि रस्ते ते ई आहिनि त तव्हां जल्दु खां जल्दु अगरि ऑडर ॾींदा त मां तव्हांजो शुक्रगुज़ार रहंदमि थैंक्यू